हेलौ औ नों माबा माबाफोर आखाइनि हाबाफोर नों मावफेरबाय नामा नों मावो नामा आं मोनसे आं मोनसे न' बानायदोंमोन नालाय न' गोदान ओमफ्राय आङो मोनसे आर्थ नांगौमोन आरो आंनि न' सिङावहाय साजायनो आरो आंनि अवालावहाय आं मोनसे दिजाइन खालामनो नागिरदों बेखौहाय नांगौमोन आरो माबायदि माबायदि दङ ओमफ्राय बिसिबां बेसेनफ्रा

आंनो माने मोनथामसो दिजाइननि नांगौ आरो वालआवहाय आखिनाय ओमफ्राय ओरैनो फुलदानि बानायनानै दोननाय बिदि नांगौ आरो औ औ ओमफ्राय नै औ

औ दामफ्रा ओमफ्राय बिनि सायावसो जागोन आरो ने आलदा आलदा

औ आङो मोनथाम मोनब्रै दिजाइननि नांगोन आरो होमब्ला आं नोंजों रायलायहरफिनसै ओमफ्राय आं नोंखौ लोगो लानोसै ओमफ्राय आंनि न'आवहाय मा मा नांगौ आं बेखौहाय नोंखौ लोगो लानानै आं नोंजों मोजां रायलायनोसै औ दे औ